आं गारदेनिं खालामनो जोबोर मोजां मोनो उन्दैनिफ्राइनो फिफां लायफां गायनाय मैगं थाइगं गायनाय गामियाव थानाय बेफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो नुबो नानै आरो आंबो सोलोंबोदों आरो बेफोर गायनांगौ आरो साफ्रोम सुबुंआनो हेफाजाब होनांगौ गारदेनिं खालामनायनि बयबो थुलुंगा होनांगौ आरो जोंनि गारदेन जेनावबा फिफां लायफां थायोबासो नेसारेल मोजां अक्सिजेन मोनो मोजां नेसारेल जों गोरोबनानै थानो हायो ओंखायनो जों साफ्रोमबो गारदेनिं खालामनो गोसो थुलुंगा होनांगौ बयखौबो आरो आं हाथ गारदेनिं खालामनायनि जोबोर मोजांयानो मोनो आरो